मुंहिंजी ज़िंदगीअ में सभिनी खां वधीक अहमियति परिवार जी आहे मुंहिंजे गुरूअ जी आहे मुंहिंजे परिवार लाइ मुंहिंजो घोटु सुठो हले मुंहिंजो पुटु हाणे पढ़े पियो पढ़ी लिखी वॾो थिए हुनखे सुठी नौकरी मिलेसि उहो मुंहिंजे मनु में इच्छा आहे मुंहिंजो घोटु सुठो धंधेदार में वधे ऐं मां गुरूअ ते वधीक लीन आहियां मां गुरूअ जा दर्शनु कंदी आहियां मां सत्संग में वेंदी आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे आनंदु ईंदो आहे उन सां लॻंदो आहे मुंहिंजो मनु शांति थो थिए त मां घर में बि सुठो रही सघंदी आहियां